हैलो कैब बला कहाँ छी अहाँ हमरा जाइके छै दूर अहाँ कखनी तक अयबै आओर हमरा जायके लेल टाइम हो जायत फेर दिक्कत होयत सड़क वहाँ पे सड़क के थोड़ा अथी छै जाम उम लगैके दिक्कत छै तऽ अहाँ जल्दी आबि जाउ आओर अहाँ कब तक अयबै हमर लोकेशन पर हमरा जाय के छै जहाँ पे हम जहाँ से हम जाय छी आगे तक आओर अहाँके से इहे कहे के चाहब जे अहाँ जल्दी आ जाउ तब जाके हम समय पर अपन स्थान पे जा सकै छी आ अहाँ से इहे कहय के छै कि ओहिमे कथी कथी से टाइम मिलले तऽ आओर कैसे हम अहाँके पास आयब इहो अहाँ बताउ तऽ अहाँ आयब तऽ इहो बताऊँ हम आयब अहाँ आउ हमरा जायके है जल्दी तनी